हँ रिपोर्टर बोल रहे हैं

कहाँ की नाम छियै गांव रतन अमाड़ि नाम छियै पूरा एड्रेस बाजू ओ अऽ पुलिस तुलिस चारू बगल सऽ घेरल छै ओ अऽ बाहरक पानि भी आयल छै की ओ अऽ दंगा फसाद भऽ गेल छै ने ठीक छै अहाँ हम कल छै ने अहाँ कऽ ग्यारह बजे आबै छियै अहाॅं पूरा न्यूज छै ने पूरा अहाँ लिखैबे एड्रेस ठीक छै पूरा सबऽ चैनल चैनलमे हम दैदेबै सब पूरा दुनिआ शहर पूरा शहर पूरा देश पूरा प्रदेश देखब ठीक छै ओ अऽ कल हम चारि बजे शाममे आबै छियै अहाँके वैसे नाम कि भेल प्रेम कुमार अमाड़ि कुपरान ठीक छै हम नोट कऽ लऽ छियै कल शाममे चारि बजे छै ने अहाँ बताबु ठीक छै अहाँ अहाँ सब बात बताबु बतबियौ तब हम नोट कयकऽ तब हम न्यूजमे डालिदेब ठीक

अऽ आओर कोइ दिक्कत छै तऽ गांवमे

पानि बड़ि दिक्कतमे छै ने अच्छा इतना जॅं दिक्कत कल भर रुकू हम आइ कऽ छै ने तब हम तब फोटो वोटो वीडियो उडियो सब बनाय कऽ सब न्यूजमे डालिदेब ठीक छै

अऽ कल हम चारि बजे वहाँ पहुँचे छियै आओर अहाँके गाउँमे कोई दिक्कत छै की दंगा भेला देर भय गेल छै की पुलिस सब कुछ नहि करै छै पुलिस आओर दंगा फसाद रोके वोके नहि छै ओ अऽ अच्छा अहाँ रुकू आब हम कल आबि कऽ सब न्यूज सबमे डालि देबै सब होइ जाइत ठीक छै ठीक छै ठीक ठीक